ہمارے یہاں پر بہت ساری مقامی فنون ہیں اور کاریگر لوگ ہیں جن کی مدد کے لیے حکومت کی جانب سے بہت سارے اقدامات کیے جاتے ہیں جیسے کہ وہ کاریگر لوگ جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں یا جو لوگ مالی اعتبار سے بہت زیادہ کمزور ہوتے ہیں انہیں حکومت قرض دیتی ہیں اور پھر انہیں سبسڈی وغیرہ دیتی ہیں تاکہ ان کی ساری حالات بہتر ہو سکے اور اپنا کچھ کاروبار کر سکے اور اسی طریقے سے فنون وغیرہ بھی کافی ترقی کر پائے ہیں جس کے لئے حکومت پوری طرح سے کوشاں رہتی ہیں جتنی بھی مدد کی جا سکتی ہے ان کے لیے وہ لوگ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ آرٹ کی بہت ساری شکلیں موجود ہیں جن کو اور زیادہ مزید پہچان کی بہت سخت ضرورت ہے کیونکہ آرٹ ایک ایسی دنیا ہیں ایک ایسا فن ہیں جس کا جاننا ہم تمام لوگوں کے لیے ضروری ہوتا ہے کیونکہ اسی آرٹ اور اس کے فن کی وجہ سے ہی ہمارے تہذیب اور ہمارے سخاوت کا پتہ چلتا ہیں جس کے ہم تمام لوگوں کو کوشش کرنی چاہییں